हैलो नमस्ते भैन जी थुआढ़ा केह् हाल तुस सनाओ मेरा खरा अच्छा अच्छा केह् करा दियां बड़े दिन बाद फोन कीता सब ठीक अच्छा अच्छा ते कुस आस्तै आं तूगी बी सद्दा के अच्छा अच्छा मिगी बी ऐहा आक्खे दा मिगी कुड़ी सनाऽ दी ही की आक्खे दा उनें सत्संग आस्तै एह् कुत्थें जेह रक्खा तुसें ई पता में उसलै बाहर ही मिगी पता निं ऐ इन्ना अच्छा अच्छा अच्छा आं आं केह् पता उंदे गुरू म्हाराज आवा दे होन आक्खा दी ऐहें पिच्छले म्हीनै गल्ल करा दी ही की गुरू म्हाराज नै औना ते उंदी ओह् लानी बैठक बैठक लानी ऐ गुरू म्हाराज हुंदी कोई नी कोई नी बड़ा टैम होइया इंया बी सत्संग गेदे चलो थोह्ड़ा इंया बंदे दा दमाग फ्रेश होई जंदा हून बुड्ढे बारै होर बी केह् कम्म ऐ ते में आक्खेआ परमात्मा नांऽ लैआं इसलै अं होर थुआढ़े घर सारे खरे तुस मिगी किन्ने बजे हारे मिलगे तुस मिगी सुनाई ओड़ो ना टैम ते चार बजे आं ठीक ऐ तुसें आं ओह्बी ऐ वैसे तुस आई जायो भी मेरे घर गै सिद्धा ते कट्ठे जंदे हे इत्थुआं ते लैना निं ऐ कुड़े सत्संग च चाढ़ने आस्तै आं इंया जागतै दा जन्मदिन ऐ उस स्हाबै ते जां भी गुरू म्हाराज हून पता नना आ दा कु''न कुन ऐ कुस आस्तै रक्खे दा जनमदिन कोई निं फल फ्रूट लेई लैगे अं चलो चलो कोई निं ठीक खरी तां भी आई जायो टैमें दे खरी